रेही डांस दी गल्ल जदूं निक्की जेही ही ते डांस करदे हे सारे ते मेरा बी बड़ा मन करदा हा कि डांस करना ते मिगी हैनी ही जाच डांस करने दी पैह्लें सारे दिक्खना कि भई डांस कियां करा दे दिक्खना हा ते फ्ही तेल्लू कोई मन्नी चलो कोई फंक्शन होआ दा ऐ साढ़े घ़र सारे डांस करा दे मिकी जाच नेही ऐ ही फंक्शन खतम होना सारी वीडियो बगैरा दिक्खनियां में भई सारे नच्चे दे अच्छा नच्चे दे सारे फ्ही में बी इक रूम बिच्च दरवाजा बंद करना ते कोशिश करनी डांस करने दी मिकी थोह्ड़ा औंदा डांस करना फ्ही केह् होएआ एक्क बारी स्कूल इक फंक्शन हा में ओह्दे बिच्च पार्टिसिपेट कीता उत्थें टीचर आए असेंई डांस सखाने वास्तै उनें असें डांस बगैरा सखाया इक दो बारी मतलब इन्ने प्रिपेयर अस नेईं ऐ हे होए दे इन्नी जाच नेईं ऐ ही असें डांस बगैरै करने दी ते उनें असेंई डांस सखाया ते हून ते अस अच्छा खासा डांस करी लैन्ने डांस ते अस करी लैन्ने ते हून मतलब अस कि डांस सखाई बी लैन्ने अच्छा अच्छा डांस करना कोई मुश्कल नेईं ऐ डांस करना बोह्त ईजी ऐ होर डांस करना अज्जकल ते टी वी उप्पर बी डांस जित्थे बी दिक्खो ते कोई ऐड अवा दी कोई मश्हूरी बगैरा अवा दी ते उत्थें बी दस्सा दे ओह् ऐक ऐक्टिंग करियै दस्सै दे डांस बगैरा करियै सब दस्सै दे कोई फोन अज्जकल ते फोनै उप्पर ते हर एक्क चीज़ अवा दी होंदी हर बेल्लै केछ न केछ दस्सा दे गै होंदे फोनै उप्पर नैट कन्नै दिक्खो यूट्यूब दिक्खो केछ बी दिक्खो तुस ते डांस हर बेल्लै ओह्दा कोई गाना गै सर्च करी लैओ तुस ओह्दे बिच्च ऐसा कोई गाना नी ऐ मतलब कि डांस बगैरा जेह्दे बिच्च किश होगा डांस यूट्यूब उप्पर सभने थमां पैह्लें डांस उत्थें बी लब्भी जांदे उत्थे असेंगी डांस ओह्दे कोई नाटक बगैरा दिक्खी लैओ तुस ते ओह्दे बिच्च बी टी वी बिच्च दिक्खो ओह्दे बिच्च बी होंदा मतलब कि डांस डांस ते अज्जकल बड़ी कामन चीज़ होई गेदी ना हून तुस स्कूल गै मतलब निक्के निक्के बच्चे पढ़ा दे होंदे असेंबली बेच्च कोई ऊ'ऐ जेही ऐक्टिविटी आई जंदी कि उनेंगी नच्चियै ते गा मतलब कि उनेंई नच्चियै दस्सनी पौंदी पैह्ले अहें गाइए गाइए नी पता चलदी बच्चे गी ते उनें नच्चियै बी दस्सनी पौंदी कि एह् ऐक्टिविटी इयां ते इयां करनी होंदी हून असेंई कुत्थें पता हा पैह्लें डांस केह् होंदा केह् नेईं होंदा जेल्लै अस स्कूल गे जान लग्गे असेंई उत्थे पता चलेआ के डांस एह् चीज़ ऐ इ'यां इ'यां करदे न कालजे दे पैह्ले कि मतलब पैह्ले अस आखदे कि भई बड्डे बड्डे लोग डांस करदे इ'यां करदे इ'यां बगैरा बगैरा असेंई नी पता हा हून अज्जकल यूट्यूब घर जो मर्ज़ी दिक्खो हून कोई ब्याह् कारज गै लेई लैओ तुस ब्याह् कारज महाराज ढोल डी जे बाजे सब किश होंदा घर अस डांस करने ते अज्जकल ते मतलब कोई बी फंक्शन ऐ नच्चने दे नच्चै बगैर ते कोई फंक्शन होंदा गै नेईं ना कसम करियै आक्खा नी नच्चना जेह्ड़ी चीज़ ऐ न इन्नी खतरनाक चीज़ ऐ नच्चना हून असेंई कुत्थै पता नच्चना अस ब्याह् कारज बी नेईं नच्चदे शर्म औंदी नच्चने माए नच्चना कियां असें असें नेईं हा औंदा नच्चना फ्ही ओह्दे बाद अ'ऊं सना नी स्कूल सिक्खेआ एक्क दो बारी रखोए पार्टिसिपेट कीता असेंई नी ऐ ही जाच उनें केह् कीता असेंई कड्डी उड़ेआ फ्ही ओह्दे बाद अस बी रोए बड़ा कि नेईं आया डांस उनें की नी फ्ही उनें असें फ्ही कोशिश कीती उनें फ्ही रक्खेआ असेंई असें फ्ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा आई गेआ फ्ही ओह्दे बाद जदूं असें स्कूल इक दो बारी डांस बगैरा कीता साढ़ा झक्क खुल्ली गेआ कन्नै अस टी वी बगैरा दिखदे हे यूट्यूब दिखदे रेह् महाराज डांस शांस इयां करदे हे ते अस उनेंई दिक्खी दिक्खियै बी डांस कीता

असें नच्चना गाना उत्थें गै सिक्खेआ नच मतलब कि न डांस कोई मुश्कल चीज़ नी ऐ इयां ऐसी गल्ल नेईं ऐ कि मुश्कल नि ऐ मुश्कल बी ऐ पर इन्नी मुश्कल चीज़ नी ऐ तुस कोई चीज़ करगे कोशिश करने कन्नै तुसेंई जेह्की एह् चीज न तुसेंगी ओह् चीज न आई जानी अते हून एह् नेईं ऐ तुसें कोशिश करनी कोशिश हर एक्क कम्मा बिच्च कोशिश करनी चाहिदी कोशिश करना बोह्त अच्छी गल्ल ऐ पैह्ली गल्ल ऐ कि जदूं असें डांस करना औंदा हा हून जदूं अस निक्के हे असें मम्मी पापा होरें कंधे उप्पर बठाइयै गै डांस बगैरा इ'यां ते होर असें कुत्थें आंदा हा हून असें फ्ही यूट्यूब उप्पर दिक्खेआ डांस बगैरा फ्ही स्कूल जदूं अस गे उत्थे डांस बगैरा कराया असें कुत्थें आया इन्ना डांस बगैरा फ्ही उनें कराया इक दो बारी कड्डेआ बी थोह्ड़ा इयां होंदा ते ऐ हा भई इसी कड्डेआ कि कड्डेआ हा थोह्ड़ा फ्ही उसी घर जाइयै प्रैक्टिस करनी भई असें कल करियै रौह्ना फ्ही असें स्कूल उत्थे रक्खेआ डांस बेच्च थोह्ड़ा फ्ही झक्क उत्थे खुल्लेआ फ्ही यूट्यूब उप्पर असें दिक्खना भई इ'या इ'यां होएआ फ्ही मतलब कि झक्क फ्ही रेही जन्दा कोई ब्याह् कारज डांस बगैरा करना होऐ ते झक्क पूरा उत्थें खुल्ली गेआ अते डांस कोई मुश्कल नी ऐ डांस करना चाहिदा